हाँ हमारे ज़िले मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है और बहुत ही ये शक्तिपीठ है सिद्ध जगह है माता का स्थान है और प्रायः माता जब बुलाती हैं और तो हम लोग जो है माता के दर्शनों को पहुँच जाते हैं और रीति रिवाज़ का तो ये है कि आदिशक्तिपीठ है माता साक्षात यहाँ विराजती हैं माता के दर्शन करने का जो है हम लोगों को परम सौभाग्य उनके आर्शीर्वाद के फलस्वरूप मिलता ही रहता है

और जोकि हम लोगों के निवास स्थान से बहुत ही नज़दीक है बहुत दूर नहीं है और कुल मिला करके आप मान के चलिए की बिंदी क्षेत्र एक बहुत ही सिद्ध जगह है जहाँ पे नवरात्र में पूरा प्रसिद्ध मेला भी लगता है